आज के समय में बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाना काफ़ी महंगा पड़ सकता है क्योंकि आज के समय में जो स्कूली शिक्षा है वो काफ़ी महंगी हो चुकी है बच्चों का जो मंथली फीस होती है वो पाँच से दस हजार के बीच में होती है और पेरेंट्स को स्कूल में एडमिशन कराने के लिए और अधिक पैसा जमा करना पड़ता है जिससे उनका बच्चा स्कूल जा सके और एक अच्छा इंसान बन सके